अगरि कोई लंबे सफ़र ते वञिणो हुजे त मुंहिंजी आदत आहे की मां लिस्ट हिकु ठाहे रखंदी आहियां उन में सभ जेकी जेकी शयूं मूंखे ॾींहुं शुरू थियण खां राति जो सुम्हण ताईं खपंदी आहे उन जी हिकु लिस्ट ठाहे रखंदी आहियां ऐं उन जे हिसाब सां तयारी कंदी वेंदी आहियां ऐं उन खां पोइ मां सभु ॾिसंदी रहींदी आहियां की मां हर हिकु शइ खयईं की न न त इन इहा शइ मूंखे ॾाढो हीउ सुठो लॻंदो आहे की मतिलबु इन सां मुंहिंजी हिकु बि शइ घर में छुटंदी कोन्हे थधि हुजे त मां जैकेट सॉक्स इहे सभु खणी वेंदी आहियां गर्मी हुजे त उन हिसाब सां हलिका फुलिका कपड़ा ईअं खणी वञणु पसंदि कंदी आहियां पावर बैंक चश्मो इहे सभु खणी वञणु पसंदि कंदी आहियां मां सभु